हाँ जी मैम और क्या चाहिए आपको जी हाँ सभी ट्राइ टाइप के पराँठे आप को कौन से पराँठे खाने हैं जी मैम हाँ मैम मिल जाएंगे आलू पराँठे एक प्लेट आपको अस्सी रुपये तक का पड़ेगा पराँठे का पाँच एग का ही आमलेट बनता है मैम फिर तो वो आपके ऊपर है अगर मैम छोटा बनाना चाहे तो छोटा ही बना देंगे हम और बड़ा चाहे तो बड़ा भी बना देंगे हम हाँ जी होती है होम डिलीवरी आपको कहाँ पर चाहिए यह अच्छा ठीक है आप न वो लोक लोकेशन सेन्ड कर देना मुझे

हाँ अ कितने देर मे चाहिए आपको मटन बिरयानी नहीं चाहिए आपको अच्छा हाँ हाँ पाँच पाँच अंडे का दो बना दूंगा जी मैम अच्छा दस के साथ ये दो प्लेट करना है हाँ हाँ जी मैम आप लोकेशन सेंद कर देना मैं भिजवा दूंगा